हाँ मैंने कई बार बर्ड वॉचिंग की हैं कई बार छिप छिप कर पक्षी देखें हैं अभी हालांकि कुछ दिन पहले ही मैं एक जगह घूमने गया था तो मैंने वहाँ भी बर्ड वॉचिंग की थी उस समय मैंने एक पेड़ के पीछे छिप कर और टेलिस्कोप के माध्यम से भी बर्ड वॉचिंग की थी सामने मैंने कई सारे विभिन्न प्रकार के पक्षी देखें वो पक्षी दिखने मे इतने सुंदर थे कि मन कर रहा था मैं उन्हें ही देखता रहूँ उनकी आवाज इतनी मीठी थी कि उनकी आवाज सुन के मुझे अलग ही तसल्ली मिल रही थी और उनको देख कर किसी का भी मन मोहित हो जाए ऐसे देखने में वो पक्षी लग रहे थे वहाँ पे बहुत भीड़ थी उन पक्षियों को देखने के लिए मैंने वहाँ कई लोग देखेँ जो बर्ड वॉचिंग कर रहे थे पेड़ों के पीछे छिप कर पक्षियों को देखने का प्रयास कर रहे थे अपने कैमरे के माध्यम से उनकी आवाज को कैद करने का सोच रहे थे मतलब की वहाँ बहुत ही अच्छा वातावरण बना हुआ था